गैया उन्दैनिफ्रायनो मालायनावसो थाबाय थादो आं न'आवथ' फोरोंनोबो हाया मालायनाव लावखार थानाय थानानै बेनिफ्राइ आरो देरनानै दाहोना थाबाय दाहोना थानानै बेनोसै बे दाहोना थानाय आनोसै थायै थायै बे दाहोनाखौनो थाबाय थायो दा नै बिफा थैनानै न' आव थानांबाय न'आव थानानै दा नै बायह्रायाव बा खामानि मावो ओमफ्राय गैया बेनोसै बे खामानि मावनायानोसै